आमच्या गोंयांत कला आनी हस्तकला क्षेत्रान गोंयच्या भुरग्यांक खूब वयर काडल्यां बारक्यांतल्या बारीक भुरग्यांक सुद्दां प्रोत्साहीत करून शिक्षण दिवन कला आनी हस्तकलेचें शिक्षण दिवन वयर सरल्यात अशें न्ही की कोण जाणा जाल्लो व्हडलो व्हडलोत मनीस येवन उलोपाक जाय म्हटल्यार ना ल्हानांतलो ल्हान जो आतां नवो शिकूंक लागलां तेका सुद्दां प्रोत्साहन दिल्लें आसा